औ सोरमोनबा औ नंगौ उम आतसा आतसा आतसा दे मामोन बा आतसा उम आतसा आतसा दा गिबियाव नोंथाङा अनलाइन साबमिट खालायनांगोन आरो दा हा बाइग्रानि रु फाट्टा नाम्बार दाग नाम्बार बेनि जायखिया खाजोना होनाय रसिद मोनसे आरो बेजों सेराव थानाय जायखिया सिमासे नि हानि सोरनिबा नखर जाय सिमासे दङ बिथांमोननिबो फाट्टा नाम्बार हा बेखौ लानानै नोथांङा बेसे बाय बेसे बेसे बिघा बायदों आरो बैखौ माखासेखौ जोङो अनलाइन गिबियाव साबमिट खालायग्रोनांगोन बेनाव हार्ड कफिखौ जोंनि बिटिसि अफिसआव होफैनांगोन सारकोल अफिसआव बेनि उनाव बेखौ जोङो सेक्रेटारियेटआव दैथाइ हरनाय जागोन सेक्रेटारियेटआव जुदि एफ्रुब जायोबाथाय नोंथाङा नोंथांनि हाखौ मोननो हागोन आरो औ अनलाइनआ जाहैबाय बै एफ्स मोनसे दङ बेहाय जायफोर अनलाइन खालायग्रा बिसोर मिथिगोन दे थांबानो हाखौ हा अनलाइन खालायनांगौ होनबानो मिथियो बेयाव थांनानै नोङो दखुमेन्टस आथिखालावथ' ओरैनो सिगांआव जिबायदि थाङोमोन बे आथिखालआवथ' बेबायदि लानो मोना दानि दिनआव जिहेतु फैसा लानाया मोनसे दाइ ओंखायनो जों बेखौ लागोनबो होनना बुंनो हाया खिन्थु खरसआथ' एसे एनै जाखागोन थांलाय फैलायनि खरस थाबाय बेनो एसे एनै खरस थाङो ना दा बेसे थांगोन बेखौ जोङो थियै बुंनो हानाय नङा जानाया ओरैनो जुदि एफ्लिकेसन खालायनाय सुबुंआ जुदि खम जायोबा थाब जागोन आरो एसे गोबां दङबा एसे गोबाव लागोन अब्लाबो मास मोननैनि बारनाय नङा मास मोन्नैनि सिगां मोनगोन दे दे दे दे